جی السلام علیکم جی الحمد للہ آپ کی چسمہ کی دکان سے بول رہے ہیں مجھے ایک چسمہ لینا تھا وہ بھی پاور والی چسمہ آپ کے پاس مل جائے گی تھوڑا موٹا کوالٹی میں ہے اور پاور والا بھی چسمہ چاہیے ٹھیک ہے کس کس رینج کس رینج کا کس کیمت کا ہے

پھر بھی میکسیمم کس رینج کس کس کیمت کا ہے پھر بھی کس رینج کا کس کیمت کا ہے دو ہجار روپے کا دو ہجار روپے کا اس میں کچھ ریاست بھی ریائتی بھی ہو سکتا ہے اچھا آپ کچھ آپ کچھ چسمے کا واٹسپ کر سکتے ہیں

اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ واٹسپ کر دیجیے اسی نمبر پہ میرا نمبر ہے نا آپ کے پاس ہاں میں دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد پھر دکان پہ پہنچتا ہوں آپ کے نہیں آپ کا ایڈ دیکھے تھے بہت دکانوں کو کئی جگہ ایڈ دیکھے تھے تو میں سوچا آپ سے بات کر لیتا ہوں اگر ریائتی ریائتی کیمت میں مل جائے گی تو ٹھیک ہے میں دکان میں پہنچوں گا اچھا اچھا ٹھیک ہے تو آپ واٹسپ کر دیجیے میں چسمہ دیکھ لیتا ہوں پھر آپ کی دکان پہ پہنچتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک میں